انسان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں کتاب پڑھنا اہم کردار ادا کرتا ہے کتابیں علم اور تجربات اور نظریات کا خزانہ ہوتی ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں کتابیں پڑھنے سے فرد کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور مختلف مسائل کو حل کرنے کی کابلیت میں بہتری آتی ہے اگر آپ کچھ مخصوص حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اہداف کو واضیہ کریں مثلاً اگر آپ کا کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں تو ایسی کتابیں پڑھیں جو کاروبار کے مختلف پہلوؤں منصوبوں بندی اور اوپر روشنی ڈالتی ہو اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو خود کی بہتری مثبت سوچ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی کتابیں پڑھیں کتابوں کا انتخاب کرتے وقت آپ اپنے اہداف اور دلچسبیوں کو مد نظر رکھیں تحقیق کریں کہ کون سی کتابیں آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں مختلف ذرائع جیسے کہ کتابوں کے جائزہ دوستوں کی سفارشات اور آن لائن ریسرچ کے ذریعے بہترین کتابوں کا انتخاب کریں پرھنے کے بعد سیکھے گئے علم کو عملی طور پر استعمال کریں نئی تکنیکوں اور نظریات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں ان کی مؤثر کارکردگی کو جانیے اس طرح کتاب پڑھنے کا عمل نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بھی نمایاں بہتری لائے گا